मिथिलामे जे छै मैथिली भाषाके विशेष प्रयोग होइया आओर मैथिली भाषाकेँ प्रयोग कऽ कऽ हमरा सभकेँ मैथिली भाषा मिथिलाके रहऽ बला छी मैथिली भाषाकेँ विशेष प्रयोग करैतमे छठि पूजा होइया छठि जे महापर्व होइया दीवाली दीपावली होइया एहिके बाद दुर्गापूजा होइया काली पूजा होइया गणपति पूजा होइया भगवानकेँ कृष्णकेँ जन्म उत्सव मनायल जाइया महावीर झण्डा होइया मिथिलाञ्चलमे ई भाषाकेँ विशेष प्रयोग कयल जाइत छै आओर रहि गेल तब जाकऽ अहाँकेँ जे छै कि भोजपुरमे जे छै से भोजपुरी भाषाके उमहर किछु प्रयोग करैया आओर किछु हिन्दीके सेहो प्रयोग होइया मैथिली भाषाके विशेष हमरा सभकेँ मिथिलामे प्रयोग कयल जाइया मैथिलीए भाषाके प्रयोग होइया मैथिलीके पढ़ाइ सेहो विद्यालय सभमे होइत छलै आबो एखनो होइया मैथिली पढ़ाइ आओर मैथिली भाषाके हमसभ विशेष मान्य दय छियै मैथिली भाषाके हमसभ मिथिलाके रहऽ बला छी दरभङ्गा महाराज किछु कै कऽ रहब हुनके सभ हुनके सभके हुनकर भाषा छियै मैथिली प्रयोग भाषाके प्रयोग करैत छी विशेष हमसभ आओर मैथिलीए के प्रयोग कऽ कऽ हमसभ अपना बालोबच्चाके धिआपुताके मैथिलीए भाषा हिन्दी सेहो होइया हिन्दी सेहो बाजल जाइया भोजपुर सभमे भोजपुरी भाषा बजैया सारा भाषाके प्रयोग करैतमे विशेष रूपे हमसभ मैथिली भाषा कयलहुँ जाहिमे महान पर्व होइया सभसँ पर्व भारी पर्व होइया छठि माताके पूजन होइया दीपावली होइया तकरा बाद जे छै काली पूजाके होइया ओकरा दुर्गापूजा होइया सरस जइसे कि हाँ जे होलीमे शुभ अवसर पर जे छै होली मनायल जाइया सभ तिला सङ्क्रान्ति से होइया इएह अहाँके जे छै कि चौदहके चौदह तारीखके मनायल जायत अहाँकेँ जे छै कि मकर सङ्क्रान्ति तिल जे मैथिल मी मिथिलामे जे छै प्रसिद्ध जे छै कि तिला सङ्क्रान्तिक पा पर्व होइया ओएह कोबाउ मैथिली पर्वके विशेष प्रयोग हमसभ विशेष मैथिली बजैत छी आओर मैथिली भाषाके प्रयोग कयलहुँ मिथिलाके रहऽ बला छी संस्कृति मिथिलामे हमसभ छी रहि गेल छठि पूजन जे होइया हमरा सभके मैथिलीमे मिथिलामे बहुत भारी पर्व मनायल जाइया जाहि पर्वमे बहुत सात अबैत छथि बस्त्र पहिर कऽ माता सभ खरना करैत छथि खरनाके कऽ आओर जलमे ठाढ़ होइत छथि जलमे ठाढ़ भऽ कऽ कऽ कऽ हुनकर माताके पूजन कयल जाइया प्रातः जे छै हुनकर माताके हुनकर दर्शन कयल जाइया दिनानाथके दर्शन करैत ओहि प्रसादके जे छै कि ग्रहण कऽ कऽ सभकेँ वितरण कयल जाइया माता जी सभ जल जलसँ जहन निकलैत छथि माता जीके जे छै हुनकर पूजन करैत माता जी अपना बाल बच्चाके लेल कल्याण हेतू माताके भारी पर्व मनबैत छथि जे पर्व कहैत जाइत छियै छठि माता दिनानाथके पर्व दिनानाथके पर्व मनैत हुनकर जे छै आग्रह करैत छनि छओ महीना छओ महीना पूर्वसँ जे छै ढाकी कन्सुपती कलसी बहुत ढङ्गके समान हुनकर जे छै कि पहिनहे से मिथिलामे जे छै घर घरमे हुनकर आयु आ व्यवस्था कयल जाइत छै एकटा ढाकीके कीमत जे छै मिथिलामे छठिके जहन पर्व अबैया तऽ दू सए अढ़ाइ सए रूपआ ओ ढाकीके परमे कीमत पड़ैत छै ताहि लऽ कऽ बहुत भारी पर्व मिथिलाञ्चलमे ई छठि माताके पर्व होइया ई पर्व बड़ी धूमधामसँ मनायल जाइया माताके पर्व एहि माताके पर्वमे मैथिली मिथिलाके हर कोना हर गाँवमे ई पर्व मनायल जाइया देखा देखी बहुत ठाम जे छै अहाँकेँ उत्तर प्रदेश ओहू सभमे ई छठिके पर्व लोक मनाबऽ के शुरू कयलक यऽ इएह कऽ कऽ